میں حبیب الرحمٰن اُمید ہے کہ سویگی کسٹمر سروس سے بات ہو رہی ہوگی میں نے ایک پروڈکٹ بریانی خریدا تھا کل اور اُس میں ففٹی پرتیشت کا ایک کوپن ملا ہے جس وقت میں خرید رہا تھا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اُس کوپن کا یوز کروں اِس لیے آج بھی میں بریانی خریدنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اِس کوپن کا یوز کر کے میں اپنا ففٹی پرسینٹ ایک کے جی میں جو ففٹی پرسینٹ حاصل ہو رہا ہے اُس کو فائدہ حاصل کروں تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کے آپ میرا کوپن کو قبول کر کے اور مجھے ففٹی پرسینٹ کا لیس دے کر اجازت دیں تاکہ بریانی مل سکے اور جلدی سے جلدی آپ پیک کرا کے میرے لیے بھیجوا دیں